अॼु मां तव्हांखे सिंधियुनि जे ॾियार ॾिणनि जे बारे में ॿुधायां थो जीअं ई साल में शुरूआति थींदी आहे असां जा ॾिण बि चालू थी वेंदा आहिनि सभिनी खां पहिरियों ई ईंदी आहे लाल लोई जेका तेरहीं जनवरीअ जे ॾींहं ते थींदी आहे हुन लाल लोईअ में असां खॾो खोटे हुन में लकड़ियूं रखी उन लकिड़ियुनि खे ॿाहि ॾेई हुन जी पूॼा थींदी आहे हुन में असां नारियलु टोड़ींदा आहियूं नारियल जा पाणी विझंदा आहियूं हुन में ऐं गजरूं त इहे रेवड़ियूं तिर कतल बूंदी सिङर विड़हाए हुनजो कंदा आहियूं आ बाहि जो ही हुन खां पोइ लेडीस ऐं जैंटस हुन खां पोइ हुन आग बाहि जे तर्फ़ां चारों तर्फ़ां फेरा वेरा ॾींदा आहिनि हुन जा लाल लोई पूरी थियण खां पोइ हुननि ॿिए ॾींहुं ईंदी आहे तिरमूरी हुन तिरमूरीअ ते सभु तिरनि जा लॾूं ऐं इहे विराईंदा आहिनि हिकु ॿिए खे ॾींदा आहिनि सिंधी हिकु ॿिए खे वाधायूं ॾींदा आहिनि उन खां पोइ असांजो ॾिणु ईंदो आहे शिवरात्री उहो त उल्हासनगर में वॾीअ धाम धूम सां मल्हायो वेंदो आहे जिते किथे पंडाल लॻंदा आहिनि ऐं हरको को शरबत को को बिरयानी को पकौड़ा सभु विरहाईंदा आहिनि ऐं सॼे रस्ते ते चहल पहल लॻी पई हूंदी आहे शिवरात्री उल्हासनगर में ॾाढे धाम धूम सां मल्हाई वेंदी आहे तंहिंखां पोइ असां सिंधियुनि जो ॾिणु ईंदो आहे शिवरात्रीअ खां पोइ होली होलीअ ते ॿार सभु कलरु सां रांदि करे हिकु ॿिए सां डांसूं वांसू करे मिठाइयूं खाई भंग पी डांस वांस कंदा आहिनि तंहिंखां पोइ उल्हासनगर में ईंदो आहे चेटीचंडु चेटीचंड ते असांजी हिकिड़ी वॾी महायात्रा लॻंदी आहे जेका पहिरें नंबर जे चालीहे मंदर खां शुरू थी करे पंज ई नंबर घूमी करे वञी करे उल्हासनगर जे ॿिए चालीह मंदर ते पंजें नंबर में वञी पूरी थींदी आहे हिन में सिंधी रस्तनि ते डांसूं पालकियूं ऐं तरह तरह जूं परसाद ऐं हीउ सभु विरहाइजंदा आहिनि हुनखां पोइ हिकिड़ो ईंदो आहे सावण जे महिने में ईंदो आहे चालीहो हिन में सिंधी सभु चालीह ॾींहनि जो व्रित रखी करे चालीहे मंदर में रोज़ु अखो पाइणु वेंदा आहिनि इहो बि ॾाढे धूम धाम सां मल्हायो वेंदो आहे तंहिंखां पोइ ईंदी आहे ॾियारी ॾियारीअ ते हरको माण्हू पंहिंजे घर में मिठायूं विठायूं ठाहे नवां कपिड़ा पाए मिटनि माइटनि खे घुराए सॼे घर में लाईटूं ॿाईटूं लॻाए हर को माण्हू ॾियारी धूम धाम सां मल्हाईंदो आहे